असांखे गुजरात गवर्नमेंट जूं जीअं हितांजी सूरत शहर जी हर हिक बिज़नेस जी जीअं जेकी अपॉर्चुनिटियूं आहिनि हुनमें असांखे सुठो सहयोग मिलंदो आहे जीअं जे टैक्सूं वग़ैरह आहिनि हुनमें बि ऐं ॿियो जीअं घणेई अहिड़ियूं कमकार आहिनि जेके हुन हिसाब सां असांजा गुजरात गवर्नमेंट असांखे फुल सहयोग कंदी आहे हैल्पफुल रहंदी आहे जीअं असांखे असांजी गवर्नमेंट जे मथां सुठे नमूने नाज़ आहे जीअं कोई बि बिज़नेस कंदा आहियूं त हुनमें असांखे फुल सुठो सहयोग मिलंदो आहे हुनमें उनखां हुनमें इन ॻाल्हि में असांजे गवर्नमेंट असां अप्रिशिएट न कंदी आहे ऐं सुठो सहयोग मिलंदो आहे असांखे जीअं की असां कोई बि बिज़नेस कयूं था त हुन बिज़नेस में असांखे कंहिं बि टैक्स जे मामले में कोई बि टैक्स हूंदी आहे त हुनमें असांखे रिआयत मिलंदी आहे असांखे गुजरात गवर्नमेंट जे हिसाब सां सुठे नमूने सुठी फैसलिटी बढ़िया प्राप्त थींदी आहे असांजी गवर्नमेंट गुजरात जे लाइ असांखे सुठे नमूने असांखे नाज़ आहे उनते असांखे सुठो फ़खुर आहे हुनते भाई असांजी हीअ गवर्नमेंट असांखे एतिरो मदद कंदी आहे